ओं माखौ मा मामोन दङ थुलिखा माबा बिबार बागाना मा बिबारखौ नांगौमोन

दङ फांसेयाव गलाप बिबारा फांसेयाव टिनस' ओमफ्राय आरो जबा बिबारा दुइ दुइस' ए गोबां बिबार दङ जेनेबा नोंनो मा मा बिबार नांगौ दा जेनेबा कुवालिटि जेनेबा माबायदि मोजांसिनखौ नांगौ बिदि आरो ओं माने सेहेरा गोनां गोयि थायो नालाय माबाफोरा बिबार दंफांफोराबो बेयाव दामा खम बारा जायो दामिखौ नांगौबा दामिखौ हरसिगोन दे होनबालाय आरोबा गोबां दङ बेलेक बेलेक बबे बिबारखौ नांगौ आरोबाव ओं नोंनि लानायनि सायाव आं दामखौबा खमायनो हानाय नङा इमान दाम बेखौ आं हरगोन

बा बिबार बागान बानायनोसै

आस्सा मा मा कालारनि बिबार नांगौ नोंनो

दङ गासैखोबो मा नांगौ बिबारफोरा गासैबो दङ दामफोरा खम दामनि नङा जिमान दङ आं बेखौ लानाय जागोन आरो

मोजां मोजां बहुत मानसि लाङो बेनिफ्रायनो मा मा टाइमआव लांफैगोन दे होनबा नों रायलायग्रोनानै लांफैदो ओं ओं

ओं ओं जागोन दे होनबालाय नोङो दा लांफैनो हासिगोन

ओं ओं जागोन दे होनबा दा लांफैदो दे होनबालाय दो ओं दे दे ओं दे